हाँ तऽ नऽ हँ जेबै नहि तऽ सब किनबै अँए ओतऽ चलू तऽ हइ बुआरी होतै हमहीँ कहै छी हमहीँ चिनहै छिए अहीँ कहिऔ हमे नहि जानै कोन कोन मछरी बिकै पहिने जासर हइ जासर भेलै अथी बिक्कट भेलै सौरा भे सौरा भेलै काँटी काँटी मछरी भेलै टेङ्गरा टेङ्गरा टेङ्गरा भेलै पोठिआ भेलै डेढ़बा भेलै टेङ्गरा भेलै डेढ़बा भेलै सोफिआ भेलै काँटी भेलै बिक्कट भेलै मछरीसब तऽ खाइमे मऽ मजे अबै हइ

रेहू भेलै अपना आओरके तऽ पनीर वनीर जामे छै ओ जे खाइ हइ ओइसने नाम ने जानतै मलाह तऽ सबसँ ज्यादा जानै हइ मछरीके नाम किएक तऽ ओ काज करै हइ ओकर अपना आओरके कम जानबै ओ ज्यादा जानतै किएक तऽ ओ ओ ओहिके कारबार करै छथिन तऽ ओ नहि जानथिन तऽ हम जानबै हँ एक सओमे नहि देतै हँ रुपैआ ने मे तऽ बेसी तेल रहबे करै हइ फ्राइ करै हइ तब हँ फ्राइ कएल अच्छा लागै हइ सबसँ सबसँ जे रुपसाने माछ नहि ओहिमे काँटा रहै होथिन बिक्कट बिक्कटो बिक्कटोमे काँट होइ हइ सिङ्गही मछलीमे काँ काँटा रहै हइ सीङ्ग भोँकि दै हइ सिङ्गही सएह बड़के

सबसँ ज्यादातर बऽ ज्यादातर बाँतरे भेलै फेर बुआरी ओ ठिके हइ रेहू ठिके हइ हँ जकरा दुख हइ जेहने ने ओकरालिए जेहने जे सब दुखी हइ ओकरालिए बेमारी नहि हइ

मछरीसब तऽ ठिके हइ कोनोसब ठीक गरै हँ सबसँ सबसँ रोगीके गरैए निरोग

के ई निरोग गरैए ठीक हइ

काँ हँ हँ हमहूँ कीनि लेबै दुइ किलो हम छिए ज्यादे आदमी हाँ तऽ ने हम कहलिए दुइ किलो कीनि लेबै हम ज्यादा हमरा हइ परिवार जेबै हँ तऽ तरी बनाकऽ धऽ देतै आओर फ्राइ कऽ कऽ खा लेतै हँ

हँ हँ जे बढ़िआँ

हँ जे बढ़िआँ रह लगतै खाइमे वएह ने किनबै

हँ जे पइसा तइसा धिआ अइसे रहऽ गेलै तऽ धिआपुता कनलक मम्मी ई कीन मछरी ई कीन किनबे करबै हँ तऽ आइ मार्केट हइ बड़गाँव मार्केट हइबे हइ आइ सबरङ्गके आइ मिलबे करतै हँ कहै छिए जेतै हँ हँ

मार्केट जाइ छै ने मार्केट जाइ से ने भाव जानल जेतै मछरीसबके भाव कोना हइ नहि हइ हँ रुपसाने बढ़िआँ हम रेहू आओर लऽ लेबनि हँ हँ लऽ लेबनि अढ़ाइ हँ हँ कहि देब नहि नहि भगबै चुपके से जा हइ मार्केट करैलए तऽ दुइ आदमीसँ जा हइ कि अकेले जा हइ दुइ गोटा रहै हइ तऽ मछरीके रेट पुछलक कोना हइ से जहाँपर कनि डाउन रहल तहाँपर ने लै हइ दुइगो पाइ जहाँ बचतै हँ घास पहिने लऽ अएबै तब ने जेबै मार्केट करैलए ठीक हइ